पी टी उषा हिकु स्पोटस जी प्लेयर आहे हुन एथलैटिक्स में जाम मैडल खटिया आहिनि हुन जो ज जन्म केरला डिस्ट्रिक में थियो आहे ऐं हुन मैडल बि ॾाढा खटिया आहिनि अर्जुना खे अर्जुना अवॉड ऐं पदमाश्री भूषण एवॉर्ड बि मिलियो आहे